زندگی کے یادگار سفر تو میں نے کئی کیے ہیں جیسے کہ تفہیمی مقامات کا سفر اگر میں نے کیا ہے تو کشمیر کا مالیگاؤں سے کشمیر کا سفر کیا ہے اور میں اس سے کافی لطف اندوز ہوا اور تاریخی مقام کی اگر میں نے سیر کی ہے تو سفر کیا ہے تو آگرہ دہلی اور ان مقامات پر اور مذہبی اگر سفر میں نے کیا ہے تو حج کے دوران میں نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا ہے یہ بھی ایک یادگار سفر رہا ہے اور وہ تمام منظر جو میری زندگی میں ہوئے ہیں وہ وقت کے ساتھ آدمی یا تو بھول جاتا ہے لیکن یہ سفر سب ایسا ہے کہ وہ زندگی کے ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں وہ یاد رہتا ہے مسلسل اور ایسے دیکھیں گے تو ٹورسٹ دنیا کے دوسرے اور ممالک کے سفر کے حساب سے میں نے دبئی اور ابودہبی ان مقامات کی بھی میں نے وزٹ کی ہے سفر کیا ہے یادگار رہا ہے وہ بھی اور سب الگ الگ طرح کی یادگاریں ہیں میرے سفر کے دوران کی الگ الگ جگہ کی جس کو میں اپنے ساتھ ہمیشہ کبھی ابھی کبھی تک بھلا نہیں سکا حالانکہ سفر کو کیے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے اور عرصہ گزر چکا ہے لیکن وہ یادگار ہے اب کشمیر کا ایسا سفر جو دیکھیں گے تو سفر کے ساتھ اور وہاں کے خوبصورت مناظر کے ساتھ ہمیشہ یاد رہے گا